आङो आंनि साख्रिया जाखांनायनि उनाव आङो सासे हिन्जाव लानो हासि हिन्जाव लाखांनायनि उनाव आङो नखर सोरजिगोन नखर सोरजिखांनायनि उनाव आङो बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय खामानि मावगोन बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय आङो बर'नि बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बायदियाव बाहागोन लागोन बेयाव बाहागो लाखांनायनि उनाव आङो बर' हारिनि गांनाय उखैनाय थांना थानाय बर' हारिनि जाथि अलखद बायदियाव उमना आङो आङो बर'नि थाखाय रैखा खालामनायाव हेफाजाब होगोन बेजों लोगोसेनो बर' हारिनि गेजेराव फैनाय दाङा बाजि जेंना जेंसि गावजों गाव नेवसिलायनाय गादबलायनाय आङो बेखौ बोस्रांगोन बर' हारिनि रांखान्थियारि आरो बर' हारिनि राजखान्थियारि हेंथा बेफोरखौ आङो फोजोबस्रांगोन बेनो जाबाय आंनि गुबै थांखि